जयपुर जिले में स्वास्थ्य सेवा की अगर बात करें तो जयपुर जिले में स्वास्थ्य सेवा की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं जयपुर जिले के अंदर हर छोटे छोटे चिकित्सालय सरकारी चिकित्सालय जगह जगह पर बने हुए हैं हर कॉलोनी हर मोहल्ले में के पास में एक सरकारी चिकित्सालय है वहाँ पे निशुल्क सेवाएं हैं निशुल्क दवाइयाँ हैं मरीजों के लिए जो गरीब हैं या अच्छे से अच्छे परिवार के वर्ग के लोग भी सरकारी अस्पताल में जाके अच्छी सेवाएं ले सकते हैं काफ़ी अच्छे चिकित्सक वहाँ पे बैठते हैं तो जयपुर जिले में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा को लेके कोई भी दिक्कतें अभी तक नहीं आई हैं क्योंकि सरकार ने काफ़ी निशुल्क दवाइयाँ निशुल्क सेवाएं एम्बूलेंस की सर्विस ये सभी प्रकार की सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध की हुई है